हंजी बिल्कुल जनाब शाह् जी बोल्ला दे नमस्ते नमस्ते माराज खरे खरे तुस सनाओ

दिक्खो जी जेह्ड़ा तुसें पैह्लें लैता हा असें भी तुसें ई क्वालिटी दा गै दित्ता ते जेह्ड़ा हून नमां बूट आए दा एह्बी बड़ा बड़ा बड़ा अच्छा बूट आए दा एह् थ्होई जंदा साढ़े तीन सौ चार सौ तगर थ्होई जाना तुसें ई होर बड़ा अच्छा माल आ दा एह् क्योंकि बंदे जैदातर बिका दा गै इ'यै साढ़ी मार्किट बिच बंदे जैदातर लेआ दे गै इ'यै न

मतलब बंदा अग्गें पिच्छें पाई सकदा इस्सी ब्याह् च बी पाई सकदा मतलब सारें कम्में ई आई जंदा कम्म

प्राइस दिक्खो जी जेह्ड़ा नार्मली आई गेआ नी ओह् आई गेआ इक साढ़े तिन्न सौ शा लेइयै चार सौ इक थ्होई जाना तुसें ई नार्मली अगर तुसें अगर तुसें हां कोशश रक्खङ म हां म बधिया डिजाईन बिच बी हैन जेह्ड़ा तुसें ईं थ्होई जाना अट्ठ सौ शा लेइयै नौ सौ तगर थ्होई जाना ओह् बधिया बी हैन किश तो तुस दिक्खी लैओ तुसें केह्ड़ा जेह्ड़ा पसंद आई गेआ लेई लैएओ होर डिजाईन बिच बड़े बड़े डिजाईन च आए दे बधिया बधिया बूट बी आए दे ओह् तुस पसंद करी लैएओ दिक्खी लैएओ केह्ड़ा लैना तुसें ओह् दिक्खो असें ई पता तुस साढ़े पराने गाह्क न तुस पैह्लें बी औंदे रौंह्दे असें थुआढ़े कन्नै कोई बद्ध घट्ट दी गल्ल गै निं ऐ अस तुसें ई उ'ऐ रेट लांदे जनाब दस्स बीह् रपेऽ घट्ट दस्स बीह् रपेऽ घट्ट गै लांदे जनाब असें कदें बद्ध लाया गै नेईं तुसें ई

ठीक ऐ ठीक ऐ जनाब